विणा ह्या कोऑर्डनैटर क्वेश्चनान तुका एकूच क्वेश्चन विचारतां हांव की तूं आतां इंग्लीश शिकयता सो इंग्लीशी बद्दलची तुजी आवड किंवां तुका कित्याक अशें दिसलें की आपूण इंग्लीश हो सब्जेक्ट घेवन बी एड करचें किंवां एम एड करचें किंवां इव्हन तूं म्हणटा की तुका पी एच डी करपा जाय सो तुका म्हाका विचारपा जाय की तुका इंग्लीश सब्जेक्ट तुवें कित्याक घेतलो कारण तूं तुका हांव वळखता त्या प्रमाण म्हाका दिसता ग्रेज्युएशनाक तुवें तीन सब्जेक्ट घेतलेले जॉग्रफी आशिल्लो सायक्लोजी आशिल्लो आनी इंग्लीश आशिल्लो सो तुका विचारपाक इतलेंच जाय की तुका पयलींच्यान इंग्लीशींत आवड आशिल्ली की कित्याक म्हुणून तुवें इंग्लीशीन किंवां इंग्लीश सब्जेक्ट घेवन तुजें जें कितें शिक्षण आसा फुडें तें कंटिन्यू करपाचें तुवें कित्याक चिंतलें आनी तुका फुडें कितें करपा जाय की बाबा इंग्लीश सब्जेक्टानूच तुका फुडें कितें पी एच डी करपा जाय आनी कितें करपा जाय आनी हाचे फाटल्यान कारण कितें आसा कारण जॅनरल जर आमी आयज हें जर पळयत जाल्यार इंग्लीश किंवां जशें मॅथ्स आसता सायेन्स आसता हे सब्जेक्ट चडशे कोण घेवपाक वचना कारण खूब लोकां भितर किंवां भुरगीं सुद्दां जीं आसता तेचे पॅशन्स जो आसता की बाबा इंग्लीश वाचप इंग्लीश बरोवप हें तेंचे भितर खूब कमी जाल्लें आसा अशें आसताना तुवें इंग्लीश सब्जेक्ट हो कित्याक निवडलो आनी तुका फुडें कितें करपा जाय हें तुवें म्हाका मातशें सांगचें मुख्य म्हणजे प्रवीण सर म्हाका सांगन दिसता की इंग्लीश सब्जेक्टाची आवड म्हणटा तशी तशें पळोवूंक वचत जाल्यार म्हजे पोटतिडकीन तयार जाल्ली ताज्यान पयलीं हांव तुमकां सांगूंक सोदता की आमच्या टिचर म्हणजे म्हाका टिचींग फिल्ड हांवें कशें निवडलें तर म्हाका ल्हानपाणासून टिचींग हें टिचींग करपाक किंवां म्हाका टिचर ही भुमिका खूब आवडटाली आनी हांव पळयतालें न्ही टी व्हीर पयतालें आनी मुख्य म्हणजे टिचींग हें म्हाज्या रगतान आशिल्लें कारण म्हाजी आवय टिचर आशिल्ली ती प्रायमरी शिकयताली आनी घरांत बसोन ती तें सगळें कलर घेवन मागीर आनी ते चार्ट पेपर घेवन कितें कितें तांचे प्रोजेक्ट्स करप भुरग्यां खातीर चार्ट्स तयार करप कितें कितें टिचींग एड्स तयार करताली आनी तें हांव पयतालें रातचें ती बसून ती करता ती म्हाका अशें दिसतालें की टिचींग म्हणजे आं बरें मज्जा न्ही चित्रां काडटा कितें कितें टॉयझ खेळणी हाडटा आनी कितें कितें भुरग्यांक एक्टिविटी दिता मजा येतली भुरग्यां वांगडा खेळोंक मेळटलें भुरग्यां वांगडा एक उलोवंक मेळटलें भुरग्यां वांगडा संवाद सादूंक मेळटलो आनी मजा कशी टिचींग हो जॉब पूण तेच्या भितर तेच्या भितर टिचींगांत कितले कॉम्पलिकेशन जाता टिचींग कितलें टिडीयस जॉब हें म्हाका तेन्ना म्हाज्या ल्हानशा मतीक खबर नाशिल्लें दुसरी गजाल म्हणटा ती म्हाका दिसता हांव टिचर जावचे फाटल्यान म्हजी म्हजी मूळ भुमिका नासून म्हाज्या आवयची आसा कारण खंय ना खंय तरी ती न्ही हांव ल्हान आसतनाच्यान तें अफर्मेशन केल्लें तिणें एट्रेक्ट केल्लें खंय ना खंय तरी की हांव व्हड जातकूच टिचर जातलें आनी बाय तूं व्हड जातकूच टिचर जाव अशें ती म्हाका सदांच सांगताली कित्याक टिचर एक बरो जॉब सुशेगाद कसो अशें म्हणून तेन्ना तो तेन्ना सुशेगाद आसलो आतां तो सुशेगाद आसा अशें म्हाका जाल्यार दिसना आनी खंय ना खंय तरी तशें करून हांवें म्हाजे टिचींगेची आवड म्हणटा तशें म्हाका ल्हानपणा पासून म्हज्या मनान तें बीं पेरलेलें म्हज्या आवयन दुसरी गजाल म्हणटा ती हांव ल्हान आसतना कितें करतालें म्हज्या आजयेचें न्ही एक फ्रेम आशिल्ली चस्माची ताका खांच नाशिल्ली म्हणजे ग्लास नासलो आनी म्हाका कितें दिसतालें टिचींग म्हणचे चस्मा लावन हातीन बडी जी घेवन जी शिकयता क्लासीन भुरग्यांक ती टिचर सो टिचर हें म्हाका लागून फक्त तितलेंच आतां टिचराक कितलो अभ्यास करचो पडटा कितली नॉलेज आसची पडटा ही सगळी ह्यो सगळ्यो गजाली म्हाज्या ल्हानश्या मतीक नाशिल्ल्यो आनी खंय ना खंय तरी तशेंच म्हाका दिसतालें टिचींग म्हणजे चस्मा लायता टिचक हातींत बडी घेता आनी ती शिकयता आनी असो टिचींग प्रोसेस चलता म्हणून हांव ल्हान आसतना कितें करतालें म्हजे शेजाऱ्यांच्या भुरग्यांक बीन सगळ्यांक म्हज्या वांगडच्यांक सगळ्यांक म्हजे संवकळी म्हणटा तशें तांकां करप आनी हांव टिचर जातालें आनी तांकां हांव शिकयतालें सो खंय ना खंय तरी ल्हानपणा सावन म्हाका ती आवड निर्माण जाली फुडें वचून म्हाजे खुबश्या भाशेंत म्हजें खुबशें काम आशिल्लें म्हणचे म्हाका भाशेंत बरोवपाक उलोवपाक तशेंच लेख बरोवपाक कविता म्हणपाक म्हाका खूब आवडटालें कोंकणी भाशेंत हांव कविता करतालें हिंदी भाशेंत करतालें मराठी भाशेन सुद्दा हांवें लेख बरयल्या कविता बरयल्या पूण म्हाजी इंग्लीश भाशा सामकी पाड आसली सामकी म्हणजे सामकी म्हणजे म्हणजे झिरो म्हणटा तशी सामकीच आनी एक दीस कितें जालें म्हाका याद आसा हांव जेन्ना हांव माशेलांतलें शार्दा इंग्लीश हाय स्कुलांतल्यान म्हजें सॅक्रेंड्री एज्युकेशन घतलें अपटू धावी मेरेन तेन्ना आमकां एक इंग्लीश टिचर आसली आनी ती टिचरीन एक दीस कितें जालें म्हाका एक दीस इंग्लीश पेपरांत एक्जामींत खूब कमी मार्क्स पडले आनी तिणें म्हाका सगळ्यां हुजीर म्हाका अशें म्हटलें विणा यू आर गूड फोर नथींग गूड फोर नथींग म्हणजे तूं कांयच कामाचें ना आनी इंग्लीश भाशेंत तर तूं केन्ना सुदारपाचेंच ना इतल्यो स्पेलिंग मिस्टेक केल्या गो तुवेन त्या पेपरार तुज्या मार्क्स कमी आनी ते चड दिसता आनी तूं केन्नाच सुदारचें ना अॅन्ड यू वील नेव्हर इंप्रूव्ह इन इंग्लीश म्हणचे तूं केन्नच इंग्लीशीन सुदारचें ना अशें म्हटलें आनी म्हाका तेन्ना कितें जालें की म्हाका लज जाली इतले एक पन्नास पंचावन भुरग्यां मदीं म्हाका टिचरीन अशें म्हणप तें खंय ना खंय तरी म्हाका सारकेंच लागलें हांव तेन्ना हांवें निश्चय केलो की ना हांव शिकतलें आनी हांव भाशाच घेतलें कित्याक म्हाका भाशेंत आवड आसा पूण हांव इंग्लीश भाशा घेवन हांव फुडें हांव मास्टर्ज करतलें किंवां इंग्लीश भाशा घेवन हांव म्हाजें फुडलें शिक्षण करतलें अशें हांवेन थारायलें आनी मागीर कितें जालें हळू हळू हांवे म्हजें म्हजी अकरावी बारावी खांडोळा उच्च माध्यामीक विद्यालयांत जाली ताचे उपरांत हांवें ग्रेज्युएशन म्हजें तशेंच पंदरावी खांडोळा म्हाविद्यालयांत जालें ज्या ज्या हितून हांवें आर्ट्स फिल्ड चूज केलें कारण म्हाका भाशा लिटरेचरान आवड आशिल्ली न्ही मागीर हांवें चितलें की हांवें सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन घेतना जशें तुमी म्हटलां प्रवीण सर इंग्लीश जॉग्रफी सायकलोजी तें तुमचें बरोबर आसा हे तीन सब्जेक्ट घेतले हांवें पूण पंदरावेक जेन्ना लास्ट इयराक पावता एक सब्जेक्ट आमकां ड्रॉप करचो पडटा आनी तेन्ना हांवें चिंतलें कितें इंग्लीश हें म्हाजें मैन चूज करपा फाटल्यान कितें तेन्ना म्हाका मातशे मातशे लक्षांत येवपाक लागलें की इंग्लीश ही युनिवर्सल लॅंगवेज म्हणजे फक्त ती गोंयांत न्ही भारतांत न्ही तर अख्खे जगांत लोक इंग्लीश उलोवपी आसा आनी इंग्लीश भाशेक मरण ना कारण ल्हानपणाच्यान ल्हान म्हणचे टोडलर म्हणटा थंयच्यान आमी हायर एज्युकेशन मेरेन इंग्लीश ही भाशा आसाच आतां हांव एग्रीकलचर इंस्टिट्यूटान शिकयतां पूण तरी आसतना हांव तांकां शिकयता कितें इंग्लीश शिकयतां आतां एग्रीकलचर आनी इंग्लीश हांकां तशें पळोवंक वचत जाल्यार जवळ जवळ संबंद ना पूण इंग्लीश कळप कित्याक गरजेची कारण तांकां फाल्यां वेपार कळूंक जाय मार्केट कितें तें कळोंक जाय ताका लागून भाशा इंग्लीश ही कळप गरजेची आसा कारण फक्त गोंयांनूच तो वेपार उरचो ना तर तो व्हडलो जातलो व्हडलो जातून तो कदाचीत नेशनल लॅव्हलाक पावतलो इंटर्नेशनल लॅव्हलाक पावतलो ताका लागून भाशा ही कळप गरजेची आसा आनी इंग्लीश ही युनिवर्सल लॅंगवेज आसा आनी ताका मरण ना अशें म्हाका दिसलें आनी जेन्ना हांव टी वायक पावलें तरी मेरेन म्हाका म्हाका अशें दिसतालें की फक्त हांवें इंग्लीश घेतलेलो कित्याक ताका स्कॉप आसा अशें म्हाका खूब जाणानीं सांगलेलें इंग्लीश ह्या भाशेक स्कॉप आसा आं तूं इंग्लीशीन कर अशें म्हाका म्हज्या खुबश्या टिचरांनी बीन म्हटलें म्हाका आवड अशी नासली म्हणजे लिट्रेचराची पूण हांवें फक्त हेंच्यांनी सांगलां स्कॉप आहा म्हणून हांव खंय ना खंय तरी इंग्लीश टी वायक धरलो आनी हांवें जॉग्रफी ड्रॉप केलो आनी इंग्लीश आनी सायक्लोजी कॉम्बीनेशन घेवन हांवें म्हाजी पंदरावी कंप्लीट केली जेन्ना हांव पंद्रावेक आसलें तेन्ना खरें म्हटल्यार खऱ्या अर्थान म्हाका लिट्रेचरान इंट्रस्ट येयलो स्पेशली इंग्लीश लिट्रेचरान कित्याक तेन्ना हांवें इंडियन इंग्लीश लिट्रेचर कशें आसता गोअन इंग्लीश लिट्रेचर कशें आसता तर बाकीचें ब्रिटीश अमेरिकन लिट्रेचर कशें आसा हितून कितें कितें वेगळेसाण आसा ती सगळी वेगळेसाण हांवें अणभवली म्हाका दिसलें की हें सगळें भाशेन आमी जी म्हणटा आमची आमी जी उलयता आनी आमी जी बरयता इंग्लीशींत तितूंत खूब फरक आसा गोंयची इंग्लीश खूब वेगळी आसा इंडियन इंग्लीश खूब वेगळी आसा लॅटीन इंग्लीश खूब वेगळी आसा आनी अमेरिकेचो लिट्ररी रायटर आसा तो बरयता ती आनी आमी हांगासर बरयता आमचे रबींद्रनाथ ठगोरान जी इंग्लीश बरयल्या जी ताणें पयली गीतांजली म्हणून ताचो कविता संग्रह जो पब्लीश जालो जो एक्चुयली बंगोली भाशेंत बरयलो आनी मागीर ताणें तो इंग्लीशींत ट्रान्सलेट केलो ती इंग्लीश आनी अमेरिकन इंग्लीश कितली डिफ्रंट आसा हें म्हाका तेन्ना कळ्ळें आनी तेन्ना खुबशे वेगळे वेगळे फेकटर्स म्हाका ते भाशेंत पळोवपाक मेळ्ळे आनी थंय ना कितें तरी म्हाका इंट्रस्ट येलो मागीर आमकां खुबशे पॉयट्स आशिल्ले टी एस इलियटा सारके जे निसर्गाचेर कविता बरयता अश्या पॉयटां खातीर खंय ना खंय तरी म्हाका इंस्पिरेशन येलें की तूं इंग्लीशीन बरय हळू हांयेन हळू हळून हांवें इंग्लीशीन बरोवपाक सुरवात केली एक दोन दोन लायनीच बरयतालें हांव आनी मागीर हांवें हळू हळू म्हजी कविता फुडें बरोवपाक वाट केली बरोवपाक सुरवात केली तर अशे तरेन हांवें म्हजे भाशे बद्दल म्हाका दिसता म्हाका आवड निर्माण जाली तेन्ना आमी शॅक्सपियराचे ड्रामा वाचतालीं शॅक्सपियराचें रोमियो जुलियट मागीर तेचो मॅकबेथ मागीर ताचो ऑथेलो हे सगळे ड्रामा आमी वाचले तेची बाकीची हांवें हें पयलीं तेन्ना तें खंय ना खंय तरी ती इंग्लीशीन आनी ती तेजी शॅक्सपियरांची इंग्लीश बरयल्या ती कंप्लीट वेगळी आसली ती एन्शंट इंग्लीश आसली ती आतांची इंग्लीश हा ती मॉडर्न इंग्लीश ती तशी नासली सो हितुनूय म्हाका खूब वेगळेसाण जाणवली आनी कितें तरी वेगळें शिकपाक कितें तरी वेगळें वाचपाक म्हाका पयलींच्यान आवडटालें सो म्हणून खंय ना खंय तरी म्हाका तितून इंट्रस्ट येयलो आनी हांव ते लिट्रेचरान घुसलें अशें म्हाका दिसता ताच्या उपरांत आतां सद्या हांव पळोवंक वचत जाल्यार हांव मास्टर्ज करतां म्हणजे मास्टर्स इन एज्युकेशन करतां म्हजें एम एड चालू आसा इंग्लीश लिट्रेचर जाल्या उपरांत हांवें म्हजें बी एड केलें बी एडान हांवें इंग्लीश सब्जेक्ट घेतलो आनी ताचे उपरांत आतां हांव म्हजी एम एड करतां म्हणजे मास्टर्ज इन एज्युकेशन करतां आनी ताचे फाटलें कारण म्हणटा तशें म्हाका आमच्या भुरग्यांक लागून आमच्या समाजाक लागून कितें तरी करीन दिसता कारण आतांची सद्याची परिस्थिती जर आमी पळयतां आतां फाटल्या दोन चार दिसां आमचो बारावेचो निकाल लागलो पूण तो निकालान कितलो परेन फरक पडला आनी कितें ते निकालाची परिस्थिती जाल्या आनी तो जर पयत जाल्यार अक्षरशा भुरग्यांचे भवितव्य म्हाका फुडें काळखांत दिसता आनी खरें म्हटल्यार हें खूब म्हणजे वायट गजाल ही म्हाका अशें दिसता की भुरग्यांक फाल्यां फ्युचरूच ना कारण ताचें आतां लक्षच ना अभ्यासाचेर आनी दुसरे म्हणजें तांचें शिक्षण जें आमच्यो पद्दती आसा तितूंत खुबशीं सुदारणां जावपाची गरज आसा आतां जो भुरग्यांचो रिझल्ट हो इतलो वायट लागला पळय ताका कारण फक्त भुरगींच ना तर बाकीचे खुबशे फॅक्टर आसा अशें म्हाका जाल्यार दिसता आनी जी शिक्षण पद्दतीन आमी शिकतात ती पद्दतूच खंय ना खंय तरी चुकीची आहा अशें म्हाका दिसता आतां सांगपाक खूब खोस भोगता की आमच्या गोंय सरकारान न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इंप्लिमेंट करपाचो यत्न केला आनी खंय ना खंय तरी ते आतां न्यू एज्युकेशन पॉलिसी हाडटात आनी त्या पॉलिसी अनुसार आतां ते म्हणटात की स्किल एज्युकेशनाक प्राधान्य दिवचें वॉकेशनल एज्युकेशनाक प्राधान्य दिवचें म्हणचे खंयच्याय भुरग्याक स्किल शिकोवची फक्त तेंका थिअरीच शिकोवची न्ही कित्याक थिअरीच शिकून ते फक्त कितें करतले पाठ करतले एक्झामीक मार्क्स घेतले आनी फाल्यां जॉबलस घरा बसतले बट तेंच जर तांकां प्रॅक्टीकल नॉलेज जर आसा जाल्यार ते स्वताचो कितें धंदो उक्तो करूंक शकता जर मिक्सर कसो सारको करपाचो ही जर तेका थिअरी थियरी शिकयता तेचे बरोबर तेका प्रॅक्टीकलीय तेका शिकयलें कशें सारकें करता करून दाखय प्रॅक्टिकली करून दाखय अशें जर प्रॅक्टीकलाक प्राधान्य दिवन तांचे कडल्यान करून घेतलें जाल्यार तो भुरगो फाल्यां अनएम्पलॉयड उरचो ना आपल्याच पोठाची भरपा इतलें तरी तो कमयतलो हितून म्हाका दुबाव ना आनी ताका लागून म्हाका दिसता गोंय सरकाराचो एक बरो प्रयत्न चालू आसा जितून ते न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इंप्लिमेंट करूंक सोदता टिचर्सांचो लॉड मातसो वाडटलो भुरग्यांकूय मातशे दोन पावलां टिचरी मारता जाल्यार दोन पावलां भुरग्यांकूय मारचीं पडटलीं हितून हें म्हणपाक हकरत ना पूण हितून कितें जातलें तर एक सरकाराच्या तशेंच पॅरंट्सांच्या भुरग्यांच्या जोडपावलान एक बरी शिक्षण पद्दती निर्माण जातली अशें म्हाका दिसता आनी खंय ना खंय तरी भुरग्यांचो फाल्यां फ्यूचर घडपाक मदत जातली म्हजो आतां सद्या हांव एम ए़ड करतां मास्टर्ज इन एज्युकेशन जितून म्हजो रिसर्च आसा तो हेजेरूच आसा की हांव कश्या तरेन न्यू एज्युकेशन पॉलिसी म्हाका पॉलिसी मेकर जावपाक जाय हो म्हजो अल्टीमेट ऐम आसा आनी ते पॉलिसी मेकर जातना म्हाका दिसता की हांवें समाजा खातीर कितें तरी करचें कारण फक्त टिचर जावन हांवें जर हांगा शिकयलें जाल्यार फक्त तितूंत म्हजी उदरगत जर हांव करून घेतां जाल्यार तो म्हजो स्वार्थ जातलो अशें म्हाका दिसता जर हांव शिकलां जाल्यार म्हाज्या वांगडा हांवें आनीक धा लोकांक घेवन फुडें सरपाक जाय असो म्हजो ध्येय आसपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता म्हणून हांवें पॉलिसी मेकर जावपाचें चिंतलां जितून हांव म्हाजो अभ्यास हेचेरूच चालू आसा की कश्या तरेन भुरग्यांक नव्यो नव्यो पॉलिसी इंप्लिमेंट करून कश्या तरेन तांकां बरे तरेन बऱ्या तरेचे बरें बऱ्या दर्जाचें तांकां शिक्षण दिवचें हेजेर म्हाजें सद्या शिक्षण अभ्यास चालू आसा आनी रिसर्च चालू आसा आनी त्याच रिसर्चाच्या आदाराचेर हांव फुडें पी एच डी करूंक सोदतां आनी पॉलिसी मेकर जावपाचें म्हाजें सप्न आसा सो हें आसलें म्हाजें म्हजें उत्तर आनी म्हाका दिसता की पॉलिसीज आतांच्यो आसात तितूंत खुबशी चॅंजीस जावन सुदारणा जावपाक जाय आनी आतांच्यो ज्यो पॉलिसी आसा तितूंत खंय ना खंय तरी आनीकूय वेगळ्यो वेगळ्यो कितें कितें इंप्लिमेंट जान भुरग्यांचे भवितव्य कशे तरेन बरे तरेन आमी घडोवंक शकता हेजेर आमचो यत्न चालू आसूंक जाय जशें आतां चायना अमेरिका सारकिल्ले देश आमच्या पटीन म्हाका दिसता धा तरी पटीन चड फुडें आसा तर ते कित्याक फुडें आसा कारण ते फुडलो विचार करता विझन आसा तांकां ते फक्त आतां पयनात दूर दृश्टीन पळयता फ्यूचराचो विचार करता आनी तशेंच म्हाका दिसता आमचे भारत सरकारानूय फुडलो विचार करूंक जाय आनी फुडलो फुडले एज्यूकेशनाचेर भुरग्यांचें हें करूंक जाय आनी फुडलो विचार करुनूच आतांचें शिक्षण पद्दतीन चॅंजीस घडोवन हाडपाक जाय अशें म्हाका दिसता